دہلی کے فن اور دستکار جنہیں ہم ہاتھ کے دستکار بھی کہتے ہیں جیسے لوہے سے بنی چیزیں پیتل تانبا وغیرہ اور اب سونار بھی سونے سے کئی آکرتیاں بنا کرافٹس بناتے ہیں دوسری چیز ہے فولک ڈانس سالسا وغیرہ بہت سے لوگ آج ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں تو دہلی کافی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے تیسرا اور آخری تصویر بنانا پینٹنگ کرنا وغیرہ آج دہلی کے ہر اسکول میں پینٹنگ سکھائی جا رہی ہے جس سے وقت میں آنے والے دہلی سے کافی بڑے پینٹرس آرٹسٹ کی نکلنے کی امید ہے